हमारे क्षेत्र के लोग अध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में उनके पुजारियों से उनके बारे में किताबों से पढ़ कर और पंडित जी से जान कर इन सबके बारे में मान्यता प्राप्त करते हैं और कई ज़िले कई जगह है जैसे जैसे बालाजी के मंदिर में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी मरीज़ आता है वहाँ पर प्रसाद चढ़ाता है तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जैसे ऐसे भी माना जाता है की पुष्कर लेक में अगर कोई भी डुबकी लगाता है तो वह उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं ऐसे कई मान्यताएं हैं जैसे ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पर जो भी आता है और दर्शन करके जाता है उस वह उसको खूब धन प्राप्त होता है ऐसी कई मान्यताएं हैं